हांव कामाक वता ताका लागून म्हजे कपडे चड जातात तशेंच म्हजे भुरग्यांचे आनी घरचेय लोकांचे कपडे आसतात ताका लागून हांव मशिनाचो वापर करतां चड रोप आसा जाल्यार हांव मशिनान धुतां आनी कमी रोप आसा जाल्यार हांव हातीन धुतां आनी पावसाच्या तेंपार ते तो ड्रायरान घालता आनी फेनाचे पोंदाक सुकोंक घालता आनी गिमाच्या तेंपार हांव तो डायरेक्ट भायर सुकोंक घालतां आनी गिमाचे तेंपार कितलेंय कमी उदक वापरपाची काळजी घेता पावसाचें उदक निवळ आसत जाल्यार हांव तें कपडे धुवपाक वापरता आनी म्हज्या भुरग्यांकूय सांगता चडशें नळाचें उदक वापरिना कमी वापरता आनी रोप म्हजो सदांच धुना दोन वा तीन दिसांनी धुता अशें करून हांव उदकाचो सांबाळ करतां